اردو زبان ایک اچھی زبان ہے جو ہمارے ملک میں ہر ہر کوئی سوچتے ہیں کہ اردو سیکھیں اردو بولنا چاہیں اردو پڑھنا چاہیں ہر کوئی سوچتے ہیں اردو ایک اچھی زبان ہیں

اردو ایک اچھی زبان ہے مجھے ایک ساتھی ملے تھے ویسٹ بنگال میں بنگال میں ملے تھے اس نے بولا اردو مجھے سیکھنی ہے اس کو میں نے بتایا اردو پڑھنے کے لیے اردو بولنے کے لیے وہ آسانی سے بول رہے تھے اور اچھی زبان ہے اچھی زبان ہے اسے بہت پسند آیا اسے بھی بہت پسند آیا اس لیے کہ اس کو وہ بہت دن سے سوچ رہے تھے مجھے وہ بار بار بتا رہے تھے کہ اردو میں بہت دن سے بولنا چاہتا ہوں سیکھنا چاہتا ہوں پڑھنا چاہتا ہوں تو میں نے ایک دن اسے سکھایا اور اس سے بلوایا اس نے بہت اچھا وہ بولا اور میں نے بھی سنا بہت اچھا بولا اور اسے بہت اچھا لگا مجھے بھی پسند آیا پورے انڈیا میں جتنے بھی اسٹیٹ ہیں لگ بھگ لگ بھگ اردو بولنا چاہتے ہیں دلی لے لو دہلوی اور یہ پنجابی لوگ سوچتے ہیں ہم بھی بولیں بنگالی لوگ بنگالی لوگ تو ملے آپ کو ابھی میں بتایا اور جتنے بھی لے لو گجراتی لے لو راجستھانی لے لو بہاری لے لو بہاری میں بھی بہت بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ اردو بولیں اردو سیکھیں بہت لوگ بولتے ہیں لیکن بہت بہت لوگ ابھی فی الحال بہت دور جاتے ہیں لیکن وہ پڑھ نہیں پاتے ہیں سوچتے ہیں کہ پڑھوں سیکھوں بولنا چاہ لیکن نہیں بول پاتے ہیں کیوں یہی ہے نا اردو اردو کے جگہ دوسرے زبان پہ چلے جاتے ہیں سروع سے ہی بچپن سے ہی بس اردو ہندی انگلش ادر بہت ہے لیکن اردو سے کچھ نہیں ہے اردو ایک اچھا زبان ہیں زبان ہیں اس کو کیا ہی بتاؤں میں بہت اچھا زبان ہیں وہاں پہ ایک بنگالی بنگالی کے بارے میں میں نے بتا ہی دیا اور بنگالی وہاں پہ بھی بہت لوگ بولتے ہیں میں نے وہاں رہ کے سنا ہوں دیکھا ہوں پڑھا ہوں اسی لیے اردو زبان بہت اچھی چیز ہے